आं मिथिनाय गेलेग्रा सुबुं देरहानाया कैलान एम्बाप्पेया बिथाङा सनानि बुट देरहानो हादोंमोन आरो बिथाङा फिफा अवर्ल्ड काप चेम्पियनशिप नैरोजा नैजिनैआवहाय देरहानो हादोंमोन